میرے خیال میں جو اردو زبان ہے اس کو مسقبل میں آگے بڑھانے تتھا فروغ کیے جانے کے محفوظ کیا جا سکتا ہے کا مین ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو آنے والے طلبہ یا پھر جو ہمارے نو نہال ہیں ان میں اس کی زیادہ سے زیادہ محبت پیدا کریں اور اس کا عظمت بتائیں کہ اردو ہے ایسی زباں کے بولے تو ایسا لگتا ہے منھ سے پھل یا پھول جھڑ رہے ہوں